जोंनि बड'लेण्डनि गेजेराव दिनैसिमाव जोंनि जि नुनाय दं बे नुनायखौ जोङो एसे एसे गोब्राब नुदों खारन जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय जिसिबां स्कुल दं बबेबा बबेबा स्कुलाव टिचारानो गैलिया आरो बबेबा बबेबा स्कुलाव टिचार दङ स्टुडेन्टफोरा गैलिया बिनिफ्राय दानि जायफ्रा जोंनि स्कुलाव दंफैयोमोन मास्टारफोर बेखौबो बेखौबो माने सोरबा सोरबा एसे एसे गिदिर गोलावफ्रा कमिटियाव सोरनाबा ट्रेन्सफार खालामनायबो दङ बेवहाय जोंनि सरखारा बहाबा एसे सोलोंथियाव एसे आगाद जादों बेखायनो बे जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय जेसेबां नोंथांमोन दं मावग्राफोर दं बे गासैबो जोंनि भारत सिङाव थानाय बड'लेण्डखौ स्कुलफोरखौ एसे मोजां मोजाङै नायनो थाखै आङो नोंथांमोनखौ खावलायदों आरो बिजों लोगोसे जोंनि गासै स्टुडेन्टफोर दङ बबेबा स्कुलफोरनि स्टुडेन्टफोरनि गेजेराव टिचारफोरा थिगमथन मोजां रेसपनसिबल लाया आरो बबेबा स्कुलाव स्कुलनि टिचारफ्रा गोबां गावनि फिसा असे बादि खांनानै लेखा फोरोङो बेनिखायनो जोंनि बिटिआरनि सिङाव थानाय जिसेबां टिचारफोर दं बिथांमोनाबो एसे दायथ' लादो मोजां बेनिखायनो जोंनि बे बिटिआरआव थानाय जिसेबां स्कुलफोर दङ बै स्कुलफ्रा बबेबा बबेबा स्कुला टिचार गैया आर बबेबा बबेबा स्कुलाव स्टुडेन गैया साथ्रफोर गैया बेयाव बबेबा बबेबा स्कुलानो गैला बिनिखायनो जोंनि बे बिटिआरनि सिङाव थानाय बेबादि रोखोमनि जोंहा जायोब्ला जोंनि बर'नि लेंगुवेज इउज खालामनायावहाय गोबांथार हारसाबो जाया बर'बो जाया जालांगोन बिनिखायनो जोंनि गोदोर गोलावफ्रा एसे गोथौ साननानै जोंनि स्कुलफोरखौ एसे मोजां नायनानै देरहोलांब्ला जों मोजां मोनगोन खारन बे समनि जे साथ्रबो दं जे गथ'बो दं फरायनाय फरायनो जिब'नावहाय बिसोरनि सायावबो गोबांथार खस्थ' दङ बबेबा न'खरफोरा गैजारोङि दं अबेबा अबेबा न'खराव धोनि मानसिबो दङ बेबायदिनो गथ'फोरनि सायाव एसे खस्थ' मोनना दङ आरो बेजों लोगोसे जायफ्रा गभर्नमेन्टआ जाय गरभर्नमेन्टआ जायफ्रा गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय होगासिनो दङ थ' अब्लाबो जोंनि बे न'खरनि मानसिफ्रा साननो रोङैआव अबेबा गथ'फोरखौ स्कुलाव थिनहरा आरो बबेबा बबेबा बिमा बिफाया थिनहरा माने साख्रि मोना फरायनो मोना फराय नाङा आरो फरायब्लाबो साख्रि मोना आरो बेबायदि बिमा बिफा बेबादि बाथ्रा बुंनायबो दङ बिनिखायनो जोंनि आइ आफा गासैबो बिदा फंबायफ्रा बुजिनांगोन जे गावगावनि गथ'खौ फोरोंनायाव जानो नाङा आरो नारभास जानो नाङा आरो जिखिनि हायो जेरै आङो दा बुंगोन नोंथांमोननि गेजेराव जोंनि उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथाङा जोंनि गोदोनि एबसुनि मावथि आफादगिरिमोन बिथाङा न'खराव गोबां अभाबि जानानैबो बिनि बिमा बिमाया गोसो खुसियै माबा उफाय खालामनानैब्लाबो बिथांखौ फोरोंनानै मानसि गिदिर गोलाव खालामदों दा बेबायदिनो जोंनि दा बिटिआरआव थानाय बिथांमोनाबो बेबायदिनो जोंनि उपेन्द्र नाथ ब्रह्म बिथांनि बिमा जेरै फोरोंदों साननानै गावनि गथ'खौ मानसि गिदिर खालामनो हासथायनानै फोरोंदों बेबायदि जोंनि बिमा बिफाफ्राबो आं खावलायदों नोंथांमोनाबो गावगावनि गथ' मोजां जानायनि लामाखौ दिन्थि आरो गासैबो झामेलाखौ लायालाबानो गथ'नि सायाव नोजोर होनाया बहुद मोजां आं खावलायबाय नोंथांमोना बिमा बिफा जानानै गावनि गथ'फोरखौ जेन मोजाङै फोरोङो आरो मानसि गिदिर गोलाव जानो हानायनि जेन सोलोंथायखौ बिथांमोननो सुजुग आरो सुबिदाखौ होयो आरो खावलायबावदों जोंनि गामियाव थानाय जिसेबां बिमा बिफाफोर दं बिथांमोनाबो सेसथा खालामनांगौ ट्राय इस मस्ट नेसेसारि फर डा इडुकेसन नोंथांमोना बेखौ बुजिनांगोन जोंनि बे बिटिआरनि सिङाव थानाय जिसेबां जोंनि आय आफाफोर दं नोंथांमोना मोजाङै बुजिनानै गावगावनि गथ'नि फरायनायाव जोङो गोसो होयो थेंक इउ हामबायसै